हाँ हेलो हाँ बोलिए हम किसान हैं क्या क्या लगेगा हाँ बासमती है बासमती है का नाम है ब बुड़ा भोग है चावल हाँ हाँ सब हाँ सब है सत्तर का है चालीस का है पचास का है पचपन का है तीस का भी है

हाँ तो आप ओ इसीलिए त आपको हॉलसेलर हॉलसेलर ही तो देंगे आपको तभी तो आप तो दो पैसा बचा सकते हें किलो किलो में आपको दो किलो के आपका आपको दो रुपया बचना चाहिए तभी तो आप चलेगा न आपको तो आइएगा आइए आइए लीजिए हाँ आइए लीजिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है हर तरीके का हाँ हाँ हर तरीके का चावल मिलेगा

मसूर की दाल मसूर की दाल तो आपको वही धरिए

अरे नहीं अस्सी रुपये नही देंगे आपको हम पच पचहत्तर का हिसाब देंगे न हॉलसेलर लिजीएगा न हाँ हाँ तब हाँ हाँ हाँ क्या अरे सब पाँच रुपया कम ही मिलेगा आपको रेट में हर मार्केट से हॉलसेलर लिजीएगा पाँच रुपया कम ही मिलेगा आपको इसमें कोई कमी नहीं है आइए दुकान में आइए हाँ गाड़ी भाड़ा गाड़ी भाड़ा भी क कम कम में हो जाएगा हम करवा देंगे ऐसा कोई टेन्सन नहीं है टेन्सन मत लिजीएगा हाँ सब रहता है ठेला वाला है छोटा हाथी है चार चक्के से से लेकर जाइए ठेला से लेकर जाइए सब मिल जाएगा आपको गाड़ी के कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पर ठीक है गाड़ी के लिए कोई से दिक्कत नहीं है सामान के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है आपको इ दे इस्टाप भी दे देंगे

हाँ जो भी सामान है मिलेगा आइए ले जाइए कोई दिक्कत नहीं है हाँ आइए न दुकान बाज़ार है हम लोगों का बाज़ार है